आं गोंयांत पळोवपा सारकें कितें कितें आसा आं कुळागरां आसात तीं खंय आसतात कशीं लोकेटेड गोंयांत आमी सद्याक कलांगूट आसात नॉर्थ सायडीन आं बरें आनी थंय अशें आमकां रावपाक बी ओवरनायट मेळटा आनी जेवण बी गावता आमकां नाजाल्यार आमी स्वताचें तें सगळें अरेंज करपाक जाय आनी एंट्री फीस कितली आसा ताजी ओके ओके आनी थंय आमकां अशे वेगळे वेगळे स्पोट्स एक्टिविटीज बी आसात पार्ट घेवपाक अशें लायक बोट रायडींग बी तशें सगळें

ओके आनी हें आसा थंय अशें डिफरंट हें कशें स्पाज बी तें सगळें आसा थंय फार्म हावजाांत ओके फायन थँक यू